पूर्णियामे मुख्य सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा छठ पूजा तीज ईसबके मानल जाइ छै छठ पूजामे सबकिओ अपन अपन घर आबै छै आओर छठ पूजा बड़ी धूमधामसँ मनाबै छै ताकि सब अपन परिवारके साथ छठ पूजा मना सकै आओर बिहारमे छठ पूजाके खूब मान्यता छै छठ पूजा एक बहुत पारम्परिक त्योहार छै जेकि पूर्णियामे सबकिओ बहुत धूमधामसँ मनाबै छै आओर तीज पर्व भी एक मनाएल जाइ छै जेकि घरके महिलाए तीज पर्व करै छै आओर पूर्णियामे एक सांस्कृतिक पर्व जे किओ क्रिश्चियन सबके मानल जाइ छै जकरा गुड फ्राइडे कहै छै ईसब भी मनाबै छै छठ पूजामे सबकिओ अपन अपन घरमे घर सनी सबकोइ करै छै छठ पूजा एक बिहारके पारम्परिक त्योहार मानल गेल छै जे अहाँ सबके अपन अपन घरमे आबै छै बाहरसँ पूजा कराबैलए आओर